ہیلو جی میم بول رہا ہوں اچھا یہ كب سے ہے اُن كو ڈائبٹیز اوكے تو اُن كا كہیں سے ٹریٹمینٹ وغیرہ چل رہا ہے میڈیسینس وغیرہ اچھا اچھا اچھا اُس كو كھانے كے بعد بھی اُن كو كنٹرول نہیں كر پا رہی ہیں وہ چلیے میں آپ كو نا كچھ ڈائٹ چارٹ بتا دیتا ہوں گولی تو اُن كے پاس ہیں ہی میڈیسنس تو وہ كھا ہی رہی ہیں ایشو كوئی ایشو نہیں ہے وہ جی بولیے اچھا میڈیسین تو میم دیكھو جو چل رہی ہیں وہی ہیں نہیں تو آپ اُس كے لیے آپ كو نا میرے پاس وزٹ كرنا پڑے گا بٹ میں آپ كو كچھ ٹپس اور چارٹ وغیرہ بنوا كے بتا دیتا ہوں ڈائٹ چارٹ جو ہوتا ہے نا اُس كا آپ اور بھی كنٹرول كر پائیں گی دوائی تو چل ہی رہی ہے تو آپ صُبح صُبح نا اُن كو جم وغیرہ یا پھر ایكسرسائز كے لیے آپ باہر واک كرنے كے لیے لے جایا كریں كیوں كہ واک كرنے سے جو ہے نا كافی حد تک جو ہے ڈائبیٹیز جو ہوتی ہے وہ ڈیوز ہوتی ہے جتنی ایكسرسائز كرتا ہے اتنا ہی پیسنٹ جو ہے اچھا ہو ہے اور ساتھ میں اُن كو جو ہے میٹھا بالكل كم كر دیجیے كوئی میٹھی چیز نہ كھانی چاہیے اور اُس كے لیے اگر آپ كو زیادہ وہ ہے كھانے كے لیے تو شوگر فری جی جی اوكے میرے كلنک میں میم صُبح آپ دس بجے سے دو بجے تک رہتا ہے مورننگ میں اور ایوینگ میں شام كو سات بجے سے رات كے دس بجے تک جی آپ میرے پاس وزٹ بھی كرسكتی ہیں باقی جو میں نے آپ كو ڈائٹ چارٹ بتائی ہے اُس كو فالو كرلیں